जय झूलेलाल अॼुकल्ह हिन ज़माने में मोबाइल जो उपयोगु ॾाढो वधी रहियो आहे मोबाइल जे उपयोगु जे करे माण्हू हिनजो नुक़सान ऐं फ़ाइदो ॿई वठनि था फ़ाइदो इन करे जो उहे ऑनलाइन शॉपिंग ऐं सॼी ख़रीदारी ऑनलाइन कनि था ॿारनि जी पढ़ाई ऑनलाइन अचे थी हिनजे करे फ़ाइदा आहिनि त गॾोगॾु नुक़सान बि थियनि था मोबाइल जे करे माण्हू आलस ऐं ॿारनि खे बि आलस अचे थो उहे ॿाहिरुनि गेमुनि में ध्यानु न था ॾियनि ऐं पंहिंजी अखियुनि खे नुक़सानु पहुचाइनि था